हमारे यहाँ सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चालू कई की गई है सरकारी कार्यक्रम में जैसे कि कैंप लगाया जाता है एक आँख के लिए कैंप लगाया जाता है जिसमें लोग आँख का उपचार करवाते हैं यह साल भर में ठंडी में नवम्बर या दिसम्बर में जो इस कैंप का आयोजन किया जाता है और एक लोग और और भी बहुत सारे कैंप लगाए जाते है कैसा कैंप छय रोगी के लिए कैंप लगाया जाता है यहाँ पे जो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति है वह अच्छे से दवा नहीं करवा पा रहा है तो वहाँ पर जा के कैंप में निःशुल्क दवा करवा सकता है और यहाँ पर कुछ निजी हॉस्पिटल जो है जैसे एन टी पी सी एन सी एल हो गया तो यह अपना भी कुछ कैंप लगाते हैं और यहाँ निःशुल्क निःशुल्क दवा करने का व्यवस्था करते हैं वहाँ पर रोगी जाता है और अपना अपना प्रॉब्लम बताता है और अपना दवा करवाता है और दवा और अच्छे से अच्छे मेडिसिन के लिए भी यहाँ कैंप लगवाया जाता है जैसे कोई भी रोगी रोगी अच्छे से अपना उपचार करवा लेता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे योजनाएँ जो है चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा और हॉस्पिटल के भी द्वारा